مویشی پروری میں کئی عام بیماریاں جانوروں کو متأثر کر سکتی ہیں جیسے کہ پاؤں کی بیماریاں منھ کی بیماریاں اور وغیرہ بیماریاں روک تھام کے لیے درج ذیل تدابیر کار آمد ہو سکتی ہے ٹھیک سے غذائیں دینا مویشی کو صحیح غذا مواد فراہم کریں تاکہ ان کی مضبوطی میں اضافہ ہو اور ویکسینیشن کی طرح بیماریوں سے بچاؤ بڑھے خالص پانی کی پیش رفت صاف اور خالص پانی کی فراہمی کریں تاکہ جانوروں کو پینے کے پانی میں کوئی آلودگی نہ ہو ویکسینیشن انوینزا جیسی بیماریوں کے خلاف جانوروں کو منظم ویکسین لگوائیں تاکہ وبا کا خطرہ کم ہو صحیح بیرنگ کی پیش رفت محلی اور دیگر مستقبل کے جانوروں کے ساتھ تعامل میں بیرنگ کی پیش رفت کریں تاکہ ممکنہ بیماروں کا پتا چل سکے اور ان کا پھیلاؤ روکا جا سکے صحت منظمی کی نگرانی منظم طبی معائنات اور صحت کی نگرانی کے ذریعے جانوروں کی صحت کی پیش رفت کریں تاکہ بیماروں کو جلدی پہچانا جا سکے اور ان کا علاج کیا جا سکے قریبی تماز کی پابندی بیمار جانورں کو دوسرے جانوروں سے علاحدہ رکھے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ کم ہو یہ تدابیر جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتی